पयलींच्या तेंपा वयर आनी आतांच्या तेंपार खूब जगाचो विकास जाल्लो आसा पयलीं कमी प्रमाणान प्रगती जाल्ली आतां खूब प्रमाणान प्रगती जाल्ली आसा पयलीं रस्ते बारीक आसले आतां खूब रुंद जाल्या अशीर रस्त्यार पयलीं खूब येवप वचप अशें खूब मुश्किल जातालें आतां रुंद रस्ते आसल्या कारणान येरादारी खूब प्रमाणान वाडल्या आनी बऱ्या तरेन जाता तशेंच खुबशे नुस्त्याचें मार्केट आनी शॉप अशें खूब प्रमाणान वाडलेलें आसा लोकांक जाय तें सामकें लागीं मेळटा